हाथरखि आरो ग्रहफोरनि सोमोन्दै नोंथांनि मिथिनायफोरनि फुंखाया मा नों मोजां मोननाय बिजाब एबा शफोर दं नामा जिखौ नों गुबुन सुबुंफोरनो फरायनो थिनगोन